ہیلو ہاں اطہر بھائی یار میری فلائٹ ہے نا مس ہو گئی ہے ہاں میرے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اگلی فلائٹ دیکھ لو کیش کر لو کوئی بات نہیں آپ گو میں ٹکٹ مل جائے کوئی بات نہیں اویلیبل ہے نہیں ہے آدھے پون گھنٹے ایک گھنٹے میں جو بھی ہو دہلی ٹو ممبئی کتنی دیر میں بتاؤ گے نہیں نہیں مجھے جلدی جانا ہے یار ادھر میٹنگ ہے بہت ضروری اچھا آپ چیک کرو میں آپ لائن پر ہی ہوں آپ چیک کرو ادھر میں بھی چیک کر رہا ہوں نیٹ سے کمپیوٹر پر چیک کرو جلدی جلدی فٹافٹ آئی بوگی بھی مل جائے کسی کی بھی مل جائے ابھی پہنچنا ہے مجھے میں ایئر پورٹ پر ہی ہوں آپ سے جو ہے نا بات اس لیے کر رہا ہوں جی جی میں بھیج رہا ہوں اپنی پاسپورٹ کی فوٹو کاپی بھیج رہا ہوں کوئی بات نہیں